आं गारदेन थाखाय खदाल खन्था बालथिं बायदिसिना बाहायनाय जायो जेरै खदाल हा जावफ्लेनायनि थाखाय बाहायनाय जायो हाग्रा सननायनि थाखाय खन्था बाहायनाय जायो खन्थाखौ जों हाग्रा सननाय बायदियाव बाहायनाय जायो बालथिं बायदिसिना जग बेफोरखौ जों बाहायो जगफोरखौ जोङो दै लुनाय एबा बाहायनाय जायो खादा बाहायनाय जायो खादाफोरखौ जों हाग्रा गारनाय एबा हासार होनाय बायदि बायदिसिनायाव बाहायनाय जायो

सिखा सिखा बाहायो सिखा सिखाखौ जोङो हाग्रा एवनाय एबा हाग्रा दाननाय बेफोरबायदि खामानियाव बाहायनाय जायो आरो जोङो गोबोरखि हासार बाहायो होनबा बिफाङा बिबारनि बिफाङा सेहेराफोरा मोजां जायो बेनि थाखाय जोङो बेखौ बाहायनाय जायो दै बाहायनाय जायो दैखौ जोङो बिफाङा सेहेरा थाजिम जाहोनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो आरो जोंनि गोबां रोखोमनि बायदिसिना बेसादफोरखौ बाहायनो गोनां जायो

सिखा रुवा

सिखा खदाल बायदिसिना बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो दंबावो बेफोरखौ जोङो बायदि बायदि रोखोमनि खामिनयाव बाहायनाय जायो आरो हाग्रा दाननाय माबा दाननाय बेफोराव जों बाहायनाय जायो थिख बिदिनो जों बेफोरखौ बाहायनाय जायो नों जों

सिखा खदाल खन्था बालथिं जग बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जग खौ जोङो दै लुनो थाखाय बाहायनाय जायो